मुंहिंजा पसंदीदा गाना जेकर पुछिया वञनि त पुराणा गाना मूंखे ॾाढा पसंदि आहिनि पुराणे फिल्मुनि जा गाना उन्हनि जो म्युज़िक मूंखे ॾाढो पसंदि आहे वर्डिंग ॾाढी सुठी लॻंदी आहे त मां घणो करे पुराणा गाना ई ॿुधण पसंदि कंदी आहियां मुंहिंजे घर में सुबुह खां म्युज़िक शुरू थींदो आहे मां जीअं ई उथंदी आहियां ब्रश व्रश करे फ्री फ्रेश थी करे मां पहिरीं कारवां ऑन कंदी आहियां कारवां ते पहिरीं भॼन ॿुधंदी आहियां कलाकु खनि भॼन ॿुधंदी आहियां सुबुह जो टाइम हिकिड़ो त जल्दी उथंदी आहियां त जल्दी मौसम त ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं भॼन ॿुधण में ॾाढो आनंदु ईंदो आहे त मां सुबुह जो उथी करे पहिरीं भॼन ॿुधंदी आहियां कलाकु खनि तंहिंखां पोइ मां चैनल चेंज करे पुराणा गाना ॿुधंदी आहियां पुराणा गाननि में जीअं अभी न जाओ छोड़ कर सुहाना सफ़र जेके पुराणी फिल्मुनि जा जेके पुराणा सुठा गाना फेमस गाना हुआ उहा सभु ॿुधणु पसंदि कंदी आहियां हालांकि मूंखे हीअंर जा लेटेस्ट गाना बि घणेई अहिड़ा आहिनि जेके ॾाढा पसंदि आहिनि उहे बि ॿुधंदी आहियां गज़लू ॿुधण मूंखे ॾाढियूं पसंदि ईंदियूं आहिनि ऐं तंहिंखां सवाइ मां जेकर गाॾीअ में ड्राइव पई कयां त मुंहिंजो एफएम कॾहिं ऑफ न थींदो आहे चैनल्स चेंज कंदी रहंदी आहियां कॾहिं पुराणा गाना ॿुधंदी आहियां उन ते कॾहिं नवां गाना ॿुधंदी आहियां त इन करे मुंहिंजो मूंखे म्युज़िक ॿुधणु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मूंखे ईअं लॻंदो आहे ॼण दिमाग़ खे रिलेक्स थी वेंदो आहे तंहिंखां सवाइ मतिलबु तरो ताज़ा थी वेंदी आहियां मूंखे सुठो लॻंदो आहे ऐं उन सां जेके दिमाग़ में अजायूं ॻाल्हियूं हुजनि उहे सभु निकिरी वेंदी आहिनि साफ़ थी वेंदो आहे म्युज़िक ॿुधणु घणो करे मां जे जेसि ताईं सम्झा थी सभिनी खे पसंदि हूंदो पर मूंखे ॾाढो पसंदि आहे स्पेशली पुराणा गाना